हा कॾहिं कॾहिं अहिड़ो टाइम थींदो आहे की मुंहिंजो ड्रॉईंग करण जो बिल्कुल बि मन न थींदो आहे कंहिं महिल थकियल त थियण जे करे कंहिं महिल तबीअत ठीक न आहे मथे में सूरु आहे कंहिं महिल काई टैंशन आहे इन करे बि मन न थींदो आहे कॾहिं करण जो ड्रॉइंग तॾहिं बि मां पंहिंजे ॿारनि खे विच में जीअं सुम्ही पया हूंदा आहिनि ॿार त कोशिश कंदी आहियां की उन टाइम में कलाक ॿ कलाक कढी करे मां ड्रॉइंग कयां पंहिंजे शौक़ु पूरो कयां उन जो त इहा कोशिश मुंहिंजी रहंदी आहे करण जी पर उन जो टाइम मतिलबु घर जे टाइमनि में मंझंदि जो टाइम पंहिंजो सुम्हण जो छॾे करे उहा कोशिश में लॻियलु हूंदी आहे की उन टाइम खे मां ड्रॉइंग में पूरो कयां त उहा कोशिश रहंदी आ्हे मुंहिंजी की मां ड्रॉइंग ईअं करे वठां पंहिंजो शौक़ु मां इन करे पूरो कंदी आहियां इन खां